बिहारमे अइसन हॉसपिटल सरकारी छै कि जाइ छिए रोगीके लैके एहन छै कि ओ रोगी धरल रहै छै बेरामी इलाज नहि होइ छै इलाज नहि होइ छै कि ओ रोगी धरल छै एन्ने ओन्ने घुरै छै डाकटर नहि आबै छै कहैत रहै छिए भुकैत रहै छिए रोगी धरल छै डाकटर एन्ने ओन्ने घुरै छै ओ भेजि देलक नर्सके नर्स आबै छै घुरिके जाइ छै हे देखहो ने हे देखहो ने घूसके आजकल जमाना छै आएल भुकैत रहऽ दहो पाँच सओ रुपा पाँच सओ रुपा दै छिए तऽ आएल एगो सुइआ दै दै छै घुरिके चलि जाइ छै फेर भुक्कै हे चलहो ने देखै ले हे चलहो ने देखै ले एन्नेसे जाइ छै ओन्ने जाइ छै ओन्नेसे जाइ छै कम्पाउण्डरके भेजै छै नर्सके भेजै छै आबै छै एगो सुइआ एगो गोटी दै देलक फेर दू चलहो ने देखै ले ओहिसे किछु होइ नहि छै काने छै कुहरै छै रोगी दरद करै छै हे ई होइ छै ओ होइ छै करैत रहै छै हे चलहो ने देखै ले हे चलहो ने भुक्कै छिए ई ओ रूम जा हे एहि रूम जा हे ओहि रूम जा फेर आबै छै फेर चलि जाइ हइ प्राइवेटमे दवाइ लै ले फेर जाइ छिए प्राइवेट फेर कहै ले गेलहुँ हे ओहिजाँ दहो दुइ सओ रुपा हे ई नर्सके दहो दुइ सओ रुपा हे ओकरा दहो दुइ सओ रुपा एना एना करै छै एहन होइ गेलै ई जमाना सरकार किछु बुझबे नहि करै छै सरकार भेजि दै छै नर्सके ई ले ओ ले सब रुपाके घुसखोर हो गेलै दुनिआँ रुपा खाइ आओरपर चलै छै एहन जमाना छै कि रुपा दहो तब तऽ इलाज हेतऽ नहि रुपा देबहो नहि इलाज होतऽ सरकारे एहन बनै छै यहाँ एहन हॉसपिटल भै गेलै सरकारी झुट्ठे नाम छै सरकारी छिकै आओर करनीके प्राइवेटे छिकै एहन एहन जमाना छै कि जाहो सरकारिओ तऽ दुइ हजार चारि हजार लैके जएबै जतना प्राइवेटमे लगै छै ओतना लैके जाहो परा सरकारीमे तब इलाज होतऽ नहि तऽ कोइ उपाइ नहि छऽ एहन सरकार करै छै काम सरकारो देखै नहि छै कि केहन काज केहन जुग छै हिबे सरकारो देखतै तब ने सरकारो धिआन देथिन सरकार तहन ने धिआन देखै नहि छै केहन गरीब छै के अमीर छै सभपर एक रकम देखैके चाही सरकारोके सरकार देखै नहि छथिन सरकारो निपराइ रहै छै तऽ अपन चलै छै जेनाहि चलै छै ओनाहि चलै छै हमरा तऽ भोटसे काम छै भोट दैके भै गेलऽ भोटेके मतलबे छै भोट आबै छऽ तखनी चटपट करै लगै छै सरकारो ने भोट देलिए भोट पड़ि गेलऽ खिस्सा खतम छै रोगी यहाँ मरऽ चाहे पड़ऽ जे होइके होतऽ होतऽ ई बात होइ छै सरकार कमसे कम देखैके चाही सरकार धिआन दैके चाही कि करिए नहि करिए रोगी कोन्ने छै कोन्ने बेरामी छै देखैके चाही देखै नहि छथिन हॉसपिटल एहन छै जा रोगी मरै आओर कि बचऽ कि होतै नहि होतै मँगनिआँ दवाइ कहेँ नहि आब मिलै छै मँगनिआँ दवाइ मिलतिए तब ओ तऽ कि लोक करतिए